अगर मैं अपना जेह्ड़ा गाने दी गल्ल करां तां एह्दे बारे च इसी कि इन टैकनीक कि अस कि'यां जूस करदे होर कि'यां इनेंगी अस प्रोटेक्ट रक्खी सकदे अपनी वौइस गी तां जियां के आऊं मतलब मिकी इक गाने दा बी बड़ा मता शौक ऐ कोई बी जियां साढ़ै डोगरी मतलब आखेआ के डोगरैं दै जगेरन होंदे उत्थैं जगेरन दा एह् मतलब होंदा के मतलब इत्थें इक साढ़ा देवता होंदा उत्थें चाऊं सालै बाद मतलब उत्थैं असेंगी इक जगह् दा लेइयै इक थड़ा होंदा माते दा कुतै प्हाड़ै उप्पर उत्थें जाइयै असें उस घरा दा साढ़ै घर जेह्ड़ी देवी होंदी ओह्दा थड़ा होंदा चंडी माता होई जियां चंडी माता दा थड़ा आई गेआ जियां साढ़ी जगह आई गेई इक कटरै ओह्दे दूर कुतै धारें उप्पर इक आई गेआ थड़ा उत्थैं जात्तर लेइयै जाना ढोल बगैरा होंदा ओह् बांसरी बजाइयै चेल्ला होंदा कन्नै मतलब के माता खुश ऐ जां नेईं ऐ खुश ओह् लेइयै जाना उत्थैं फिर कुतै बक्करी बगैरा देरन बी लगदा कुतै खंडुऐ खीरुऐ होंदे खंडुऐ खीरुऐ मतलब एह् होंदा के उत्थैं देर्न नि लगदा उत्थैं खीर मिट्ठा बनाया जंदा लेकिन जेह्ड़े जगेरन उत्थैं फिर जाइयै जात्तर देनी पूजा चाढ़नी जां जित्थैं देरन लगदा उत्थैं देरन देना फ्ही रातीं के उत्थैं इक फंक्शन होंदा फंक्शने मतलब फंक्शन नेईं होंदा मतलब इक टाइप दी रात पूरी ओह् होंदी माता दे नांऽ होंदी के जग्ग ऐ ते रौह्ना जागरण आखदे जगीरण मतलब जग उसके ओह्दे बिच्च गै जागरण आवा दा तां जागरण करना फ्ही उत्थैं पूरी रात गाने भजन गाने ते इयां नै मतलब असेंगी बी इक गाने दा शौक ऐ ते मैं जेह्ड़ा गाना गाना उत्थैं जियां किश बी गाना गाया उसी अपनी इक वाइस बिच्च इक मतलब ऐसी तर्ज कन्नै गाना कि अगले सुनने आह्ले बी उनें स्वरें दी समझ आवै ते मजा आवै ते गाने आह्ले बी गाना लग्गै कि आऊं कुछ गा ना ऐ ते इ'नें कि रक्खने आस्तै अपना जेह्ड़ा संघा होंदा जेह्ड़ा गला इसी स्हेई रक्खना बड़ा जरुरी ऐ नेईं ज्यादै अवाज बिच्च गाना ते नेईं ज्यादै घट बिच्च गाना इन्ना नार्मल गाना इन्ना मिट्ठा मजै मजै गाना कि सुनना आह्ले गी बी मजा आई जा होर जेह्ड़ा गा दा होंदा उसी बी थोह्ड़ा बोह्त मजा आई जा तां मैं इयै आखना चाह्न्नां कि अपनी जेह्ड़ी साढ़ी अवाज होंदी उसी अस कायम करने आस्तै इक्कै होंदा के जोरैं गाह्गे तां साढ़ा संघा बेही जंदा ते अगर घट्ट गाह्गे ते साढ़ा संघा नार्मल रौह्ना ज्यादा बी घट्ट नि गाना मतलब इस स्हाबें दा गाना कि अगले सुनने आह्ले गी बी मजा आवै ते अगला जेह्का गा दा होवै उसी बी मजा आवै ते मैं जेह्ड़ा गा ना अपनी जेह्ड़ी टेक्निक दस्सना अपनी वोकल दी तां इ'यै के गाने दे स्वरें गी पहचानना उनें अच्छे तरीके कन्नै जानना फ्ही उनेंगी गाना अगले गांदै मतलब कोई बी गाना होई गेआ जेह्ड़ा जां आपूं लिखा ऐ जां कोई सुना दा गै होवै तां उसी उस्सै तरीके कन्नै गाना इक बड़ा बड्डी गल्ल होंदी ऐ ते उसी कायम रक्खना इक बड़ी बड्डी गल्ल होंदी ऐ ते अपनी अवाज गी इक जगह उप्पर टकाइयै रक्खना बी बड़ी बड्डी गल्ल होंदी ऐ